सगळ्यांन पयली गजाल म्हणजे म्हाका खूब गोश्टी खावपाक आवडटा पण एकूत विचारला म्हटल्यार हांव आता शेव पूरी सांगता म्हाका म्हापशांत एकाच जाग्या वयली शेव पुरी खावपाक आवडटा ती म्हणल्यार आमचे शॉप आसा थंय एक गाडो आसा चटपटा चाट म्हणून तेज्या ओनराचे नांव कार्तीक तो कार्तिक जो मनीस आहा तो शेव पूरी इतली बेस्ट करतां आनी पाणी पूरी सुद्दां बरी लागता तेजा कडेन आनी हांव तेज्या कडेन आता जाले वर्स भर जाले वयता शेव पूरी खावपाक बेस्ट करतां तो शेव पूरी पूरी रगडा आनी तिखट चटणी गोड चटणी शेव बी सगळे यूज करतां आनी तो आसत जाल्यारुच बरी करतां कामगार मातशें वाजोन कशें करतां पण ती बरी लागता शेव पूरी खरीत बरी लागता आनी खंय म्हापशांत आनी खंयत खावपाक सोदीना इतली बरी आसता तेजी शेव पूरी आयेन एकदांच खाल्लेली तेजा कडेन तेजा मागीर हांव म्हापशांत कोणात कडेन वचोना शेव पूरी खावपाक आनी शोपा लागी आहा म्हण चड टेन्शन ना चड पयस वचपाची गरज ना लागच्या लागी खावंक जाता आनी तेज्या कडेन आनी सुद्दां बाकीचे आयटम मेळटा गोबी मंच्यूरीयन भेल पूरी बी ती सुद्दां बरी आसता मात शेव पूरी तेजी बेस्ट लागता सामकी आवडटा म्हाका बरी लागतां